आंङो उन्दैनिफ्रायनो सि दानो जोबोर लुबैयोमोन आङो सि दानो लुबैनायाव जोंहानि आइआ आंखौ सि दाजेन्नायाव फोरोंदोंमोन आङो सि दानो लुबैनानैनो लुबैनानैनो फरायसालियावनो थांनो बालाय लायोमोन आङो लेखा फरायनोनो बावलायोमोन सि दानो लुबैनानैनो बेफोर लुबैनायखौ नुनानैनो जोंहानि आइआ सि दानो आंखौ फोरोंजेन्दोंमोन आरो सि दानायखौ एखेबारे आगर एरनायावबो माबायोमोन एरनाय दानाय गासा आगर दाउसा मोख्रेब आगर फारौ मेगन आगर बिदिनि सि माबा आगर एरनानै सि दायोमोन एखेबारे बिदि सि दानानैनो दानानैनो जोङो आङो माबा गाव आंनि इसे एनै थाइसे थाइनै फैसाफोरखौ आं जमायनानै लायोमोन आं खरसनि थाखाय सि दायै दायैनो सि दानायावथ' आं बिदिनोमोन नालाय बिदिनो दायै दायै दायै दानानैबो फानोबोमोन गेजेर गेजेर बायदिसिना माबा आंनि थाखाय गस्ला माबा माबि बायनानै लानो होन्नानै खरसनि थाखाय बिदि सि दानानैबो फानोमोन आङो आं सि दानो जोबोद मोजां मोनो बेनिफ्राय हिसानखौ जेथो जाबाथाय जोंहानि आइआ फाहामनानै होयोमोन आरो माब्लाबा माब्लाबा इसाना जेथो जायोमोन नालाय आरो नो बायदिसिनाफोरखौ गोजौ गाहाय जायोमोन नालाय बेफोरबो बेखौबो आइआ इसे फाहामनानै होयोमोन बेनिफ्राय उनावहाय मोजां जाबाथाय आरो दालायबाय सि दानायाव आगर एरनाय माबानायफोरखौबो फारौ मेगन गासा आगर बेफोरखौ दायोमोन बैग्रि बिबार आरो दखनायाव जिङावहाय ओ दस बाथिनि आगर लालाय लायनानैबो दायोमोन जोङो माबा मोदोम मोनसेबो आगर लानानैबो दायोमोन गासा आगर माबाफोरखौ बिदि दायोमोन आरो जोमग्रा सिबो दायोमोन साखि मोनब्रै होनानै आगर दायोमोन जोङो द्रिल जि दायोमोन आरो साखि मोनब्रैनि खासि हाथाय बेफोरनि सिखौ जों दायोमोन साखि मोनब्रै खालामनानै बेफोरखौबो जोंनि आइयानो फोरोंदोंमोन गोदोनि आगर दानायफोरखौ आरो फालिबो दायोमोन फालियाव फालिखौबो आगर एरोमोन जोङो बालेबजों आगर एरनानै आरो बै नोनि उनजोंहाय नो सोहरनानै आरो बेखौनो गोदानहाय माबाफिनोमोन फिरायफिन्नानै फारसेखि बिदि खालामोमोन जोङो बिहु फालिफोराव आगर गिदिर गिदिर एरनानै होयोमोन लायोमोन आरो जों आङो बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो दासिमबो दायै दायै दायैनो गथ' गथायफोरखौ आङो लेखा फोरोंदों आरो सि फान्नानैबो गरसे गरनै बिदि बुथुमलायनानै बिराद खस्थ'यै सि दानानै गथ' सानैखौ आङो लेखा फोरोंदों आरो फिसा सानै दङ नालाय दा सासेया गेदेरा एम ए पास जाबाय बिदिनो खस्थ' खालाम खालामैनो बे गथ'खौ एम ए पास खालामलायजासे फरायहोदों आङो आरो उन्दैखौबो बिदिनो खस्थ' खालामै खालामैनो माब्लाबा सि दाबाय माब्लाबा आरो हाजिरा खामला माबायबा माबि मावबाय सि दाथ'आबा ओमफ्राय उन्दैखौबो बिदिनो डिग्रि पास खालामजासे फरायहोदों आङो बेबायदिनो आङो माबा माबि खालामनानैनो माबानानै गथ'फोरखौ बिदिनो फोरोंदों आरो आङो सि दानो लुबैनानै लुबैनानै सि दाबाय उन्दैनिफ्राय दा नै आरो दासिम हाबा जाखांनानैसिमबाबो सि दाबाय थाबावो आरो आङो आगर एरनाय मा माबाफोरखौबो फालियाव माबानानै दायो आगर एरो जोमग्रा सिबो दायो गामसाबो दायो जोमग्रा सियाव आरो द्रिल आगर खालामो जोङो साखि मोनब्रै होनानै आगर बानायनानै ऊलजों दायो आरो जोङो बिदिनो खालामो बेबायदिनो जों सि दायै दायै दायैनो दासिमबो सिखौ दाबाय थायो दानानै बिदिनो गेजेर गेजेर माब्लाबा माब्लाबा माबायो फानहरोबो फान्नानै ओमफ्राय थाइसे थाइनै रां बुथुमनानै लायो सि दानानै आरो दा आरो बेबायदिनो जोङो आङो सोलिगासिनो दं आरो न'खराव सि दानानै आगरखौबोथ' आङो एखेबारे माबायो आरो बै फाहार आगर दिंखिया बिलाइ आगर बैग्रि बिबार बेफोर गासा आगर बेफोर फारौ मेगन बेफोरखौ लानानै दायो आगरखौ बेबायदिनो दायै दायै सि दानानैनो बिदिनो गेजेर गेजेरबो दा खरसनि थाखाय आङो फानोबो गरसे गरनै मोनगोन होन्नानै बेफोर सि दानायफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आइयानो फोरोंबोदों आरो फोरोंनाया दा रोंबाय बिदिनो रोंनानै दा आरो बिदिनो रोंबाय नालाय रोंनानै दायै दायैबो थाइसे थाइनै मोन्नायनिबो खरस खालामबाय मोनगोन होन्नानै जोङो फान फानोबो बुथुमनानै लायो बेबायदिनो जों सि आङो दायो आरो